हम लोगों को बिहार में सबसे उत्तम व्रत जो होता है शिवरात्रि को शिवरात्रि को शिव जी को मंदिर में जा के हर बेलपत्र लेते हैं बैर लेते हैं भांग लेते हैं दूध लेते हैं कि शनि शनिपत लेते हैं उसके बाद केसर लेते हैं भोले बाबा को दर्शन करने जाते हैं नहलाते हैं उनके पूजा करते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं घर में आ के फलहार करके रात में सुबह बहनें भोजन करते हैं सबसे निम्न मत्र व्रत जो है हम लोगों को बिहार में शिवरात्रि का है उसके बाद होली हो गई होली में हम लोग रंग अबीर ये सब खेलते हैं कूदते हैं खाते पीते है ऐश मौज वाले व्रत है पूजा है त्यौहार है बिहार का उसके बाद आ जाता है फिर बसाखी बैसाखी पूजा जो होती है उसमें धूल मिट्टी कहीं खेलना पड़ता है धूल मिट्टी से ही चलता है उसमें उसके बाद आ जाते हैं फिर आपको जो नवरात्रि नवरात्रि में हम लोग नौ दिन के लिए व्रत रख के भोले बाबा अथवा माता रानी क पूजा करते हैं पूजा कर के नौ दिन ख़ूब अच्छे से मना के ख़ुश ख़ुशी मना के नौ दिन मैया की सेवा कर के पूजा पाठ कर के मैया को मना के दसवें दिन उनकी दसवें के दिन उनको विदाई कर देते हैं उसके बाद आ जाता है दीपावली दीपावली में भी दीप जलाते हैं ख़ुशी ख़ुशी से बिहार में सबसे उत्तम व्रत दीपावली छत्त आ जाते हैं छत्त करते हैं छत्त के बाद जो है छत्त व्रत बहुत विधि होती है उनकी पूजा कर के और छत्त का व्रत भी पूजा कर के फिर उसका भोजन करते हुए आ जाते हैं फिर आपको ये देव उठान एकादसी आती है देव उठते हैं इसमें हम लोगों के सब निम व्रत जो है ये बिहार में सब होता है